रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में जीअं लाइट जी ज़रूरति थींदी आहे जीअं पहिरों लाइट चोवीह कलाक हूंदी हुई उहा हाणे बरिसात जीअं चालू थींदी आहे बरिसात जे टाइम में लाइट जेॾी तेॾी महिल कट थींदी आहे जीअं लाइट कट थिए थी जीअं वॉशिंग मशीन में असांजा कपिड़ा पिया आहिनि त उहो अधु कमु थी वेंदो आहे हथ सां धोइण पवंदा आहिनि हथ में सूरु पवंदो आहे वॉशिंग मशीन बंदि थी वेंदी आहे लाइट बंदि थींदी आहे त किचन में वेंदा आहियूं हूअ मिक्सर हलाईंदा आहियूं लाइट हूंदी आहे त मिक्सर बराबरि कमु कंदी आहे जीअं ई वेंदा आहियूं अंदरि ऐं लाइट बंदि थी त हो टाइम वधीक थी वेंदो आहे रोटी ठाहिण जो लिफ्ट लिफ्ट जो ई हूंदो आहे लिफ्ट में कंहिंमहिल लाइट बंदि थी वई त लिफ्ट में माण्हू अटकी पवंदा आहिनि गोडनि में सूरु थींदो आहे असांजो घरु पंजे माड़े ते आहे इनवेटर हलाइण में कुझु बि हुन इनवेटर अधु कमु बि न कंदो आहे बिल्डिंगुनि में जनटर लगियल आहिनि मगरि उहे जनटर सॼो कमु न कंदो आहिनि